लॉकडाउन में खाना हम बनाते थे बहुत दिक्कत हो गया था लॉकडाउन में खाना बनाने के लिए लॉकडाउन में भात बनाते थे रोटी बनाते थे दाल बनाते थे सब्जी बनाते थे लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि भात दाल सब्जी नहीं बनाते थे कभी चोखा भी बना लेते क्योंकि बाहर का कभी सब्जी लाते थे नहीं लॉकडाउन में तो सब्जी मिलता था नहीं इसलिए भात दाल आलू था उगाए थे आलू अपना खेत में तो कभी भात दाल कभी चोखा बना लेते थे दाल भी दिरा है मेरा खेत बेगूसराय तो उसमें दाल होता था केराउ वाला तो केराउ वाला बेसन बना लेते कभी उसका फुलौरी बना लेते थे कभी कचरी बना लेते थे कभी उसका कोटपी बना लेते थे कभी दाल उसीका बना लेते थे कभी उसका तड़का भी बना लेते थे रोटी कभी दाल बना लेते थे अपने से सब्जी भिंडी लगाए थे भिंडी भी बनाते थे कभी झिंगा भी कद्दू भी लगा दिए कद्दू भी खाते थे बाहर का तो सब्जी होता था नहीं तो रोटी भात सब्जी दाल कचरी सब्जी जो लगाते थे वही खाते थे और लॉकडाउन में बाहर का तो सबकुछ मिलता था नहीं इसलिए घर में कभी सब्जिए रोटी बना लेते थे जैसा होता था तैसे खाते थे सब लोग लेकिन बहुत दिक्कत होता था लॉकडाउन में सब्जी उब्जी बाहर से लाने के लिए तो दाल बनाते थे उसमें हल्दी नमक प्याज ये सब देकर तड़का बना लेते रोटी सब खा लेते आदमी कभी दाले भात चोखा बना कर खा लेते लॉकडाउन में बहुत दिक्कत होता था बाहर का सब्जी लाने के लिए उसके बाद कभी दालो भात बना लेते थे लॉकडाउन में पानी नहीं बाहर का पीते थे चापाकल का पीते थे पानी उसके बाद मांस मछली नहिंए बाहर का तभी मिलता था कभी रोटी सब्जी दाल बनाते खाते सब सब्जी कभी सब्जी भात बना लेते थे कभी दाल रोटी भी बना लेते थे उसके बाद कभी भात दाल चिप्स आलू का बना लेते कभी भात दाल पापड़ भी बना कर खा लेते थे चावल पीस कर उसका तिलौरी बनाते उसको भी कभी भात दाल तिलौरी भी छान लेते थे लॉकडाउन में बहुत दिक्कत से दिन गुज़ारना पड़ा अभी तो ठीक से चल रहे हैं